میں بہت ساری تصویریں لیتا ہوں سب سے میرے مجھے پسندیدہ قسم ہیں وہ میں نیچرس کی قدرتی چیز کی میں بہت زیادہ فوٹو کھینچتا ہوں جیسے جنگلات کے ہو گئے نہروں کے ہو گئے پہاڑوں کے ہو گئے باغات کے ہو گئے اور بہت سارے جنگلات کے ہو گئے جنگلات میں بہت سیر کی ہوں جس کی جسے میں نے فوٹو کھینچے کر کے اور اس کو میں نے اچھے اچھے داموں میں بیچے بھی ہیں اس سے مجھے اچھی خاصی پرافٹ ہوئی ہے فوٹوگرافی پہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے آپ اس سے کسی طرح کی اسسٹک فوٹو ایک ہوتا ہے وہ کھینچ سکتے ہیں جیسے آپ کو پلیژر ملتا ہے خوشی ملتی ہے دیکھ کر کے آپ کو اطمینان اور دل قلبی سکون ملتا ہے